बेनो एखनबा ओ मबाइलाव सार्ज होनानै माबाफोर नायजाया आरोखि दुङो बेनो आरोखि ना आंनि नेगेटिबा आरोखि नेगेटिब इएक्सपिरियेन्सा आरोखि आइ जास्ट हेट इट